आं मोजां मोननाय देंखोनि रोखोमा जाहैबाय मेल'दि गोदै आङो बिग्राय ब्रह्म गौतम ब्रह्म जोंहा सुलेखा बसुमतारी आयं बिसोरनि मेथाइखौ आं बांसिन मोजां मोनो बिसोरनि मेथाइफोरा रमान्थिक आरो मेल'दि जायो आङो मोजां मोननाय मेथाइआनो जाहैबाय आलायारननि आंनि बे दोंसे मेथाइ बिदिनो बेहेरनि ओमफ्राय आरो गोबां जोंनि सुलेखा आयंनि मेथाइखौ आं जोबोद मोजां मोनो बिथांआ गोबां मेथाइ रोजाबबाय रमान्थिक थ्रेजेदि बेबायदिनो नेसनेल जि मेथाइबो रोजाबबाय बिथांनि मेथाइखौनो आं बांसिनै बिग्राय आरो सुलेखा आयंनिखौ बांसिन साबसिन मोनो आरो बिसोरो गोबां जेवजा मेथाइबो रोजाबदों रमान्थिक दासिमबो जोंनि ससियेल मिदियाआव बिोरनि मेथाइखौ मोनबाय थायो जों खोनासंबाय थायो जोबोद मोजां मोनो आरो बे बिसोरनि मेथाइखौ दाथ' आरो गोबां गोदान गोदान मेथाइ रोजाबगिरिफोरबो ओंखारबाय अब्लाबो बिसोरनि मेथाइनि बिसोरखौ रावबो दासिमबो दाननो हानाय बिसोरनि मेथाइजों कमपेयार खालामनो हानाय दासिमबो रावबो गोदान सिंगारफोरा हायाखै आरो जेनेबा हमना ला गोदोनिया गोदोनि थेवब्लाबो दानिया दानि समावबो दाबो दानि समाव मोजां मोजां ओंखारबाय थेवब्लाबो बैसोरनि मेथाइआ एसे आलदाखामोन आरो जेनेबा गुबुन खामोन बे जोंना बिग्राय सार गौतम सार ओरै आरो सुलेखा मेदाम बिसोरनि मेथाइनि माबायानो आलादामोन बिसोरनि मेथाइआ मोजां जायोमोन बेनिखायनो आङो बांसिनै बिसोरनि मेथाइखौ दासिमबो खोनासङो आरो दासिमबो मोजां मोनो